खेती में पहले तो उसका खेत जोताता हैं खेत में लगेगा खाद जितना प्रकार हैं उतना खाद लगता हैं खाद लगने के बाद उसको फिर दोबारा होता हैं मिक्स करने को मिक्स हो जाएगा फिर उसमें जो आपको उपजा करना हैं वो उपजा लगा दीजिए जैसे मकई है मकई लगाएँ तो मकई में तो एक बार लग गया उसमें फिर देखो जो जन्म मतलब उस उस निकल कितने दिन में रहा है निकलेगा करीब आठ से दस दिन के अंदर में निकलेगा निकल जाने के बाद उसमें आपको लगेगा जैसे पानी दे रहे हैं तो पानी दे देते हैं पानी देने के बाद पानी अगर दे दिए अगर छोटा हैं उस समय तो खैर खाद उरिया चाहे जो भी हो नहींं देना पड़ेगा पानी दे दिए उसका जड़ मजबूत हो जाएगा कुछ मजबूत हो जाने के बाद वो कुछ बढ़ेगा बढ़ने के बाद जो हैं रह गया बात उसमें कमैनी करना हैं कमैनी हो जाएगा कमैनी करने के बाद फिर उसको लगेगा जो वहाँ कमैनी कर दिए हैं तो उसमें हाल कम हो गया हैं पानी दे देतें हैं तो पानी फिर देंगे पानी दे देंगे तो फिर पानी देने के बाद दोबारा उसमें जंगल तो होना ही हैं पानी देंगे पानी देने के बाद उसमें खाद देंगे खाद देने के बाद खाद दी पड़ जाता हैं तो पेड़ों का कम असर लेकिन जंगल का ज़्यादा हो जाता हैं जंगल जब हो गया तो उसको दोबारा कमैनी करो उसको फिर साफ करो फिर साफ करने के बाद फिर वो लगेगा जो हाँ फिलहाल खत्म हैं हाल में फिर पानी दे दो पानी दिए दोबारा उसमें फिर पानी दो पानी देने के बाद उसमें खाद दो खाद देने के बाद पेड़ कुछ बढ़ेगा काफ़ी काफ़ी बढ़ता हैं कुछ क्या बढ़ेगा काफ़ी बढ़ेगा बढ़ने के बाद लगेगा आपको जो हाँ अब ये पेड़ सुरक्षित हैं इसमें समय समय से पानी जो हम दिए हैं असर किया हैं खाद दिए हैं असर किया हैं मेहनत जो किए हैं मेहनत का कहीं आगे चल के फल भी दें भगवान लेकिन खेती में जो हैं बहुत मेहनत होता हैं और रह गया बात जितना लोग लगाते हैं उतना तो खैर बाई चेंजस कभी होता हैं कभी नहींं होगा चाहे नहिए होता हैं तो लोग छोड़ थोड़ी ना देगा जिसका खेत हैं जमीन हैं उसमें तो उपजा करना ही है और रह गई बात हर हर उपजा में कभी होगा कभी नहीं होगा लेकिन उतना नुकसान हो ही जाता हैं लोग कब मेहनत लोग थक भी जाते हैं काफ़ी थक जाते हैं थकने के बाद जो लगेगा चलिए अब नहींं करेंगे हम थक गए हैं इतना हो गया हैं कितना भी करते हैं खेत में तो होता ही नहीं हैं करने से क्या फायदा लेकिन जो हमारा हैं उसमें तो करना ही हैं और करते हैं तो फिर भी उसका मिलता ही नहीं हैं रिजल्ट मिल रिजल्ट जब मिलेगा जब जिस बार अगर हो जाता हैं उस बार तो लोग कहते हैं हाँ कुछ लगा हैं आज आज लगता हैं जो हैं इस बार लगता हैं जो आ जाएगा पूँजी भगा जो पूँजी लगाए थे वो पूँजी निकाल जाएगा कभी कभी होता हैं किसी साल में नहीं होता हैं किसी साल में हो जाता हैं खेती होता हैं जुआ जिस तरह खेलेंगे उस तरह वो निकलेगा अगर ज़्यादा पैसा लगाते हैं जिस साल का जिस रेट जाता हैं उस तरह उस साल में अगर नहीं होता हैं तो उस सल में लोग घटा चला ही जाता हैं जिस साल में अगर उपजा बढ़िया हैं अगर उपजा भी बढ़िया हैं रेटें नहीं हैं तो वो तो डूबेगा ही अगर उपजा नहीं खराब हैं अगर होता नहीं हो रहा हैं और हो ही रहा नहीं हो रहा हैं आप मान के चलिए अगर रेट कम हैं अगर उपजा भी कम हैं तो उसमें तो डूबेंगे ही किसान भी डूबता हैं और मेहनत भी कहीं और जाता हैं उतना उसमें खेत में लोग सोचा नहीं करते हैं जिस साल में अगर उपजा नहीं हैं रेट हैं अगर उसी में अगर निकल जाता हैं तो किसान भी सोचता जो हाँ कुछ तो हैं जो निकल गया हैं और रह गई बात जो उसमें खेत हैं लोग जितना लोग करते हैं उतना तो निकलता ही नहीं हैं उसमें जो रखे हैं उसमें तो करना ही हैं खेत हैं जुआ जब मन हो तो खेल लो जब मन हो तो छोड़ दो मर्जी हैं तो छोड़ दीजिए नहीं तो मर्जी हैं तो उसमें कर लीजिए हर किसान के साथ यही होता हैं किसान भी थक जाते हैं किसान क्या सोचे समझेगा अपना जब उसको हैं तो उसको ऐसे छोड़ थोड़ी ना सकते हैं उसको तो करना ही हैं मान के चलिए अगर कोभीए हैं कोभी में तीन चार बार उसमें पहला में तो बीच में बिक जाता हैं आदमी बीच ही लगाएगा उसमें इतना महँगा बीज होता हैं लगाते लगाते की तीन चार बार तो उसमें मिट्टी चढ़ेगा कमैनी होगा पानी पड़ेगा कई तरह के खाद लगते हैं कई तरह के दवाई होता हैं समय से उसमें देखना पड़ता हैं कोभी जैसा मेहनत फिर मुझे नहीं लगता जो कहीं लगता होगा बहुत मेहनत हैं उसके अंदर और फिर बाद में होते होते रेट उसका जो गिर जाता हैं बहुत नुकसान होता हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान जहाँ बीस हज़ार लगाते हैं अगर वहाँ आप मान के चलिए दसों नहीं निकलेगा तो बहुत ही लोग मायूस बहुत ही किसान मायूस हो जाते हैं थक जाते हैं अब क्या करेंगे मान के चलिए एक दिन उपजा में डूब रहा हैं दूसरा जो करते हैं आलू मकई हैं अगर आलू मकई कर रहे हैं

जो है सो वो मकई दे ही देता हैं मकई दे देता हैं पानी इस सीजन में बैशाख वाला मकई में बहुत पानी लगता हैं पानी आठवे दिन पे पानी दो दसवे दिन पे पानी दो खाद दो और रह गया अँधा आंधी तूफान से अगर बचता हैं कोई भी उपजा तो हो जाता हैं अगर आंधी तूफान अगर आता हैं तो उसमें किसान को नुकसान हो ही जाता हैं कहीं ज़्यादा बारिश हो जाता हैं कहीं ज़्यादा पत्थर गिर जाता हैं कहीं ज़्यादा तूफान हो जाता हैं कहीं ज़्यादा पानी आ जाती हैं कहीं कुछ हो जाता हैं इस वजह से किसान को परेशानी बढ़ जाती हैं अगर रह गई बात खेती के बारे में तो खेती के बारे में किसान लोग उतना नहीं सोचते हैं खेत हैं तो आज नहीं तो कल करना ही हैं नुकसान हो या चाहे फायदा हो धरती हैं इसपे तो उपजा करके ही खाएँगे धरती को वैसे छोड़ नहीं सकते हैं रह गया भाव बात जो उसमें खेत का ही हैं खेत का ही उपजाओ खेत का ही जो घर में जो खा सकते हैं खाओ नहींं तो भाई कील नहीं पड़ जाता हैं अगर खेत में नहीं होता हैं तो बाहर से तो खरीदना ही पड़ेगा खेत में करते हो तो उतना घर में हो ही जाता हैं घर में हो जाता हैं तो कुछ बाहर से लोगों को करना नहीं पड़ता हैं चाहें उसमें पूरी पैसे ज़्यादा लगे या चाहे कम लगे उसका फर्क नहीं पड़ता किसान अगर अपने खेत से खाएगा ज़्यादा लगाएगा तो कम लगाएगा तो अपने खेत से खाता हैं तो उतना नहींं सोचता हैं उतना नुकसान नहीं पता चलेगा जहाँ पता हो रहा हैं और रह गई बात जो नुकसान भी हो जाता हैं तो अब क्या कहेंगे मेहनत की बात हैं मेहनत जो आगे रंग लाए जो मेहनत रंग लाए